हम कहै रही कि से हमरा से लेना रहै अथि कॉपी किताब कटर पेन्सिल आ आओर किछु सामान लेना रहै देख लेबै ओतए पसन्द भए जेतै तऽ आओर किछु लए लेबै लीड भी लेबै से लीड जे लेना छै से ढेरके ढेरके लेना छै टाइम कनिटा लागि जाएत अहाँके टाइम निकालि कऽ नहि तऽ हमरा समय दियौ दोकान छै ने खुला ओ तऽ साढ़े आठ बजे दोकान खोलबै तऽ साढ़े आठ बजे ने छै हम आबि जाएब ठीक तऽ आबि जाएब ने तऽ हम लए लेबै इएह ने कॉपी किताब सब ढेर ढेर मँगाए नहि मँगाए कऽ रखिए लिऔ मँगाए कऽ रखि लेबै ने तऽ हमर से काम हमर भए जेतै कने बार बार जाए नहि ने सकबै बार बार जे छै ने जाए आबएमे परेशानी होइ छै आओर दोकनदारीके समय रहै छै तऽ दोकनदारीमे हमरा बेचना भी छै ने आनि कऽ तऽ बैठक नहि ने छै की जेबै अहाँकेँ तऽ दू घण्टा लगाए देबै दू घण्टा तऽ हमर एतए दोकानदारी लॉस हेतै

हम देख लेबै अगर दिप पूरा भए जेतै ने तऽ हम ओतने ओतने लए लेबै सुनलियै तऽ किआतऽ विद्यार्थी सब जे छै ने ऐते रहै छै घुमि जाइ छै तऽ नीक नहि ने लगै छै आब कोइ घुमि गेलै विद्यार्थी तऽ फेर कस्टमर हमर नहि टूटतै छै की नै कस्टमर टूटैके जे छै ने चिंता लगि जाइए तऽ आइ जे छै कनिटा हमरा कॉपी लए घुरि गेलै बच्चा सब नहि अच्छा लागलै तऽ लेब ढेहगर कऽ कॉपी तऽ ढ़ेहगर क कॉपी जे छै ने जहाँतक हुआ ने से अहाँ दए देब फेर दोसर दिन लेब किआ तऽ दोसर दिन जे छै ने फेर टाइम निकालि कऽ जाबए हेतै जब एहन बात छै तऽ ओहिमे जे छै ने राखियौ की चारि सए किछु कॉपी लेब आ छओ सए किछु किताब भी लेब ठीक विद्यार्थी सबके देना छै आरो राखियौ कि एक आध सए पॉकेट दए देबै एकठ्ठे लीडके कतऽ जेबै बार बार जेबै ठीक छै आ अखनि पचासोगो उपलब्ध हेतै ने तऽ पचासोगो तऽ लए लेबै आ ओकर बाद कटर भी लेबै लगभग सत्तर अस्सी पैकेट लए लेबै आ ओकरबाद जे छै ने से कोन चीज कहै छै रेड पेन्सिल भी लेबै आरो चौक मिट्टी भी लेबै आ रबड़ भी लेबै रबड़ जे छै ने रबड़ो हमरा दए देब पचास पैकेट समझलिऐ कटर भी लेबै पचास पैकेट सब पचास पचास पैकेटके ई सब खुदरा सामान पचास ठो लीड दए देबै पचास ठो पैकेट देबै हँ हँ ठीक छै जाए रहल छी